हँ आदित्य विजन से बोल रहे है बोले क्या जो हमको एक ठो फ्रिज आ एक ठो वाशिंगमशीनकेँ बारेमे इनक्वारी करना था उसको हम खरीदना चाहते है अच्छा

हँ फ्रिज जे अछि ओहिमे दू सए लीटरके हाइयर कम्पनीके हमरा फ्रीज चाही मतलब अथी जे लेबै हम वाशिंगमशीन वाशिंगमशीन जे लेबै तऽ ओ अहाँ हमरा कोन देबै वाशिंगमशीनके बारेमे हमरा जानकारी नहि यऽ नहि तऽ हम सस्ते वला कीनब हुँ अच्छा

अच्छा फ्रिज जे लेबै हम आओर हाइयरके दू सए लीटरके फ्रिज आ एकटा वाशिंगमशीन काल्हि आबि रहल छी दूकान पर तऽ अहाँ हमरा बुक कए कऽ दए देब डिस्काउण्ट सब किछु देबै ने